गाइके खाना दै छिए तऽ साँझ भिनसर खाना देलहुँ गाइके आओर कि कहै छै जे सब सब हरिअरी सुक्खल भुस्सा मिलाके देलहुँ ओहिकेबाद सुपर देलहुँ ओहिकेबाद पानी पिआ देलहुँ पानी पिएलाके बाद कि कहै छै जे ओकरा पेट भरि गेल पेट भरि गेल तऽ ओकरा फेरो अपन दूध दै वाली रहल तऽ दूध देलक नहि दूध दै वाली रहल तऽ ओकरा अन्दर कऽ देलहुँ रेस्टमे रहल ओहिसे स्वस्थ रहल ठीक हरिअरी आरके दिक्कत भऽ गेल आजकल ठण्डी मौसममे तऽ जइके मिलै छै हरिअरी आओर गरमी मौसममे जनेरके भेल ओहो बारिश आर नहि भेल तऽ ओ भी दिक्कत भऽ गेल दिक्कत भऽ गेल तऽ बारिश आर भेल बारिश आर जब भेल तब ओहिपरमे कनि पनकल आओर नहि पटबैवलाके भेल तऽ ओहो रौदा अपना कएलासँ रौदा भऽ गेल तऽ रौदामे नहिए फसल होइ छै बढ़िआँ आओर बरसा होइत रहल बारिश भेल तब फसल ठीक रहल पौधा जाहि खेतमे पौधा बढ़िआँ भेल बारिशवला भेल आओर पटेलासँ भेल खाद पानी देलहुँ तऽ अच्छा रहल हरिअरी ओकरा मिलेलहुँ नहि तऽ गरीब लोकके आओर जङ्गलो झाड़वला हरिअरी रहल दुभ्भी तुभ्भी तऽ ओहो काटिकऽ आनलक गरीब लोकके कहाँसे एतै ओ बहुते जकरा खेत रहल तऽ ने ओहिमे हरिअरी बाउग कएलक गाइलए आओर जकरा नहि बहुते खेत रहल तब तऽ ओ जङ्गल झाड़ इएहसब अपन काटि काटिके आनलक खुएलक खुएल जब भऽ गेल गाइ माताके तऽ कि कहै छै जे ओहोमे प्लास्टिक आर जँ फेटा गेल प्लास्टिक आर फेटा गेल तब स्वस्थ गड़बड़ा गेल ओहि दुआरे ताकैत रहलहुँ देखैत रहलहुँ देखि सुनिके तब ओ खाना देलहुँ जे प्लास्टिक कुट्टिएमे नहि कटाइ मिलाइ मिलि नहि जाइ ताकैत रहलहुँ जहाँ तहाँ तऽ प्लास्टिकेके उपयोग भऽ गेलै जादा पॉलीथिन भी बनि गेलै आओर धागा उगा बनि गेलै तऽ धागा उगा बनि गेलै तऽ कुट्टीमे भी कटा सकै छै कतबो बचबैत रहलहुँ तब भी कटा गेल झट्टा आरमे तऽ ओकरा बिछैत रहलहुँ जे बिछिके देबै जे गाइ अच्छासे खेतै ओकरा खराबी नहि करै पेटमे जदि पन्नी तन्नी खुआ गेल तऽ ओकरा दिक्कत भेल ओहि दुआरे देखैत रहलहुँ ताकैत रहलहुँ जे कोनो तरहके दिक्कत नहि होइ गाइके स्वस्थ ठीक रहै बढ़िआँसँ नहा धो कऽ राखलहुँ जे अच्छा रहै एखन ठण्डी महिना छै तऽ घर कएलहुँ गरमी महिना रहतै तऽ तब भी ठण्डामे ओकरा बन्हलहुँ दुइ बेरके नहेलहुँ शैम्पूसँ जे बढ़िआँ रहै स्वस्थ ठीक रहै वएहसब कऽके गरमी महिना तऽ कनि भेबो कएल हरिअरी आर जनेर आर बाउग भेल आओर जाड़ महिना जकरा नहि छै खेत पथार तऽ ओ जङ्गल झाड़ किछु किछु काटिके आनलक केनाहु कऽके जा गाइके चारा नहि देतै बढ़िआँ तऽ बढ़िआँ कोनाके फसल बढ़िआँ उपजबे नहि करतै तऽ गाइके देतै कहाँसे ओहि दुआरे अपन लोक कएलक जङ्गलो झाड़ काटिके हरिअरी आनलक जे बरसा हेतै तब तऽ हरिअरी उपजतै जहाँ तहाँ दुभ्भी तुभ्भी रहतै बरसा नहि भेल तऽ ओ भी के दिक्कत भऽ गेल तऽ ओहि दुआरे ओहि दुआरे गाइके हर आदमी पोसू पोसनाइ जरूरी यऽ गाइके दूध गाइके घी गाइके गोबर गाइके गोँत सबचीजके काम होइ छै हर पूजा पाठमे हर आदमीके ओते चाही